आतां ह्या सोशल मिडियाच्या काळान गोंयान बिझनेसीस जे आसा तेवूय खूब बदल्ल्यात आनी तेवूय आपल्या स्वताक अपडेट करता तेंकां आतां कळ्ळां की सोशल मिडिया जी आसा हेजो खूब फायदो आसा तेंकां जी गोश्ट तेंकां एडवटायज करपाक जाय ते सोशल मिडियान तेंचें फ्री जाता काम आतां इन्फ्लुएँसराचोय प्रकार एक तयार जाला की इंस्टाग्राम म्हण जावं फेसबूक म्हण हेजेर इन्फ्लुएन्सर हेंची खूब चलता हेंचे खूब रिल्स फेमस आसा आनी खुबशे लोकांक इन्फ्लुएँसर जे म्हणटा तें खरें दिसता म्हणटगीर आतां खुबशे बिझनसांनी हे इन्फ्लुएन्सरांक घट धल्लां तेंच्या बरोबर कोलबरेट केला आनी तेंचे एडवर्टीजमेंट तयार केल्यात आनी एक एक रील इतले बरे आसता आनी इतले खरे आसता की लोकांक खरो विश्वास जाता की आमीय बीन हो बिझनेस जावं हे गुड्स जे आसा हे प्रोडक्ट्स जे आसा ते आमी ट्राय करचे सोशल मिडिया खातीर आतां एडवटायजींग हेजे पयशे खूब कमी जाल्या फ्री सुद्दां एडवटायजींग आमी म्हणपाक शकता चालू आसा एक सादो फोटो फेसबुकार घातलो की कितलेशे लोक तो फोटो पयता एक सादो पोस्टर केलो आनी इंस्टाग्रामार जर तर घातलो कितलेशे लोक ते ते एक पोस्टराक लायक करता तेजे शिवाय जर तर एक खंयचोय बरो इन्फ्लुएन्सर जर तर तुमी अपॉयंट केलो जाल्यार तो इन्फ्लुएन्सर सुद्दां तुमची पोप्युलरिटी खूब वाडोवपाक शकता एक रील जर तर बरो जालो आनी एक रील जर तर खूब वेगळो आसा आनी खूब क्रिएटीव आसा आनी लोकांक जर तर तो एक रील आवडलो जाल्यार तुमचो बिझनस खंयचो खंय पावपाक शकता आतां चडशे बिझनस व्हडलो बिझनस आसूं नाजाल्यार धाकटो बिझनस आसूं तें आतां इंस्टाग्रामार एक तेंची तेंचो अकावंट मेळटलोच तुमकां जावं फेसबुकार तेंचो अकावंट मेळटलोच कित्याक की तेंकां कळून येयला की इंस्टाग्रामार जर तर आमचो अकावंट आसा आनी जर तर आमचो रील लोकांक आवडटा जो आमचे प्रोडक्ट्स किंवा सर्विसीस जर तर लोकांक आवडटा जाल्यार लोक इंस्टाग्रामार आमकां फोलो करतलो आनी अशें करून आमचो पोप्युलरिटी वाडटलो आनी अशें जालें जर तर इंस्टाग्रामार आमची पोप्युलरिटी वाडली जाल्यार लोक आपुणूच आमचे प्रोडक्ट ट्राय करपाक पयतले आमचे सर्वीस ट्राय करपाक पळयतले